नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं हम जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहाँ के समुदाय और वहाँ के समाज के बारे में उनके बीच आपसी और आपसी शांति के बारे में वैसे तो कहा जाता हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ हैं इसलिए कहा गया है कि हमारे देश में ख़ास करके जैसे जिस प्रदेश में हम आते हैं वहाँ पर आपसी स्वहर्त और शांति काफ़ी दिनों से बनी रहती है यह यहाँ शुरू से ही रहा हैं गंगा जमुना तहज़ीब यहाँ का विशेष हमारे समाज में एक विशेष लक्षण कहा जाए इसको वैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं मेरी जानकारी जहाँ तक है मेरी उम्र जितनी यहाँ तक गुज़री है हमारे क्षेत्र में आज तक मैंने नहीं सुना कि हमारा देश की तरह जैसे और सारे विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से दँगे फ़साद होते हैं उस तरह से हमारे प्रदेश में हुआ हो यहाँ बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ ईद मुस्लिमों की ईद हो हिंदुओं का छठ हो होली हो बहुत सारे पर्व जो हैं उसमें हमारे सारे समाज के लोग चाहे वो किसी भी समुदय के हो सिख हो ईसाई हो हिन्दू हो मुस्लिम हो सब मिलकर मानते हैं कोई सी तरह का कोई भेदभाव हमारे समाज में नहीं होता इसीलिए इस क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पसंद किया जाता हैं हमारे क्षेत्र में जितने भी समुदय हैं सब एक दूसरे के पर्व में सोहार्थ पूर्वक और ख़ुशी हर्षोउल्लास के साथ शामिल होते हैं जैसे

उसमें शामिल होते बड़े सोहार्थ से और बड़ी शांति के साथ आज तक हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई दँगा फ़साद नहीं हुआ कोई आपसी पैमाने से हमारे समाज के लोगों के बीच नहीं है जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे इधर के कई मुस्लिम परिवार ऐसे भी हैं जो हमारे छठ में शामिल होते हैं हमारे छठ का प्रसाद खाते हैं हम उनकी ईद में शामिल होते हैं उनकी ईद की सेवइयाँ खाते हैं कितनी सोहार्थ और शांति के साथ हमारा समाज यहाँ रहता बसता है आज तक किसी भी तरह का कोई आपसी वैमनस्य नहीं हुआ

जिस तरह से आज तक हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं फैला किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो वह तो जैसे कि होता रहता है उन सब को छोड़ दिया जाए तो जैसे आप सामुदायिक जैसे मान लिजिए दँगा हो फ़साद हो हिन्दू मुस्लिम का दँगा हो इस तरह का फ़साद झंझट आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ लेकिन आज तक नहीं हुआ आगे भी ना हो इसकी ज़िम्मेदारी हम सब पर है और इस समाज में हम जितने भी लोग निवास करते हैं उन सब पर हैं वे चाहे जिस समुदाय के हों जिधर भी निवास करते हो जैसे उनका खान पान हो उनका पहनने का तरीक़ा कैसा हो उनके चलने का तरीक़ा कैसा हो उनके बोलने का तरीक़ा कैसा हो इन सबसे हम लोगों को फ़र्क़ नहीं पड़ता हम अपना पर्व बड़ी शांति और सुहारथ के साथ मनाते हैं वे लोग भी अपना पर्व बड़ी शांति और सुहारथ के साथ मनाते हैं उन लोगों के मोहर्रम के ताज़िए बड़ी आसानी और बड़े सुरक्षित तरीक़े से हमारे गाँव के बीच से होकर गुज़र जाता है एक तरह का कोई किसी तरह का कोई झंझट फ़साद नहीं होता हमारे हमारे हिंदू भाइयों का पर्व जैसे सरस्वती पूजा हो दुर्गा पूजा हो पूजा समाप्ति के बाद जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है वह बड़ी शांति और सोहार्थ पूर्वक तरीक़े से संपन्न हो जाता हैं हम हिन्दू भाई उनके ईद में शामिल होते हैं वह मुस्लिम भाई हमारे होली में हमारे छठ में इन सब चीज़ों में शामिल हुआ करते हैं और बड़ी शांति और सोहार्थ पूर्वक हमारा समाज हमारे क्षेत्र में निवास करता है थैंक यू